हीअर हाल ई में मुंहिंजा एक्ज़ाम हुआ एक्ज़ाम सां गॾ गॾ मूंखे कॉलेज में हिक फैस्ट हो हुन जो मूंखे मुखिया ठाहियो हुओ त मूंखे हू बि ॾिसणो आहे मूंखे एक्ज़ाम बि पंहिंजा मैनेज करिणा गॾ गॾ त मां हुन लाइ छा कयो मां पहिरियों त पंहिंजी नियम में राति भर जागी पहरीं ॾींहं त मां पूरी स्क्रिप्ट कम्पलीट कई की जो जो बि मूंखे सिखायणो सभिनी खे ॿारनि खे सिखाणो करण लाइ हू स्क्रिप्ट पूरी कई पोइ मां वयमि कॉलेज कॉलेज वयमि क्लासूं एटैंड कयूं रिवीज़न कयो हुते वेही करे क्लासिन में पोइ क्लासिन खां पोइ जेको थोरो एक्सट्रा टाइम बचंदो आहे हुन में मां वयमि ऐं मां ॿारनि खे हुननि जा जेका बि डायलोग हूआ हूअ सभु ॾई आयमि ऐं हुननि खे चयोमान की तव्हां हीअ सभु यादि करे अचिजो मां पंहिंजी ॿी क्लास एटैंड करी अचां थी पोइ मां क्लास एटैंड करण खां पोइ वयमि हुननि सभिनी खे मां सेखारियो मान की कीअं कीअं करिणो आहे कीअं कीअं ॻाल्हाइणो आहे हू सभु सेखारे कर मां ॾींहं में हुननि सां गॾ हुयमि पोइ घर अची मां हू सभु छॾी पंहिंजी पढ़ाई की छोकी मुंहिंजी ॿिए ॿिए ॾींहं मुंहिंजो पेपर हुओ एक्ज़ाम मूंखे हू लिखण वञिणो हो हू पढ़ाई करी हू बि मुंहिंजो कार्य पूरो संपन्न थिओ ऐं ॿेिए ॾींहं जब जो मां पहिरियों डायलोग ॾई आई हुयमि त हू बि कार्य मुंहिंजो पूरो थीओ ईअं करे तव्हांखे अगरि असांखे पंहिंजी अयो डैडलाइन मीट करणियूं आइन त हुन लाइ असांखे पंहिंजो टाइम मैनेज करिणो पवंदो आहे ऐं पंहिंजो स्कैडयूल ठाहिणो पवंदो आहे